साढ़ा संस्कृति त्योहार साढ़ा दियाली ऐ इसी साढ़े जम्मू कश्मीर च साढ़े डोगरे साढ़े साम्बा जिला च इसी बड़े धूमधाम कन्नै मनाया जंदा ऐ ते दियाली साढ़े आस्तै बड़े अस इसी बड़ा अस इस दिन राम लश्मन दी पूजा करदे आं इसी चौदां सारे सेआने आखदे कि इसी चौदां साल राम लश्मन सीता गी चौदां साल दा बनवास पेआ हा ते उस दिन जदूं अयोध्या बापस आए हे ते अदूं उसी आखदे हे कि दयाली मनान्ने आं ते इसी अस बड़े धूमधाम कन्नै मनान्ने आं ते इस दिन अस शैल शैल कपड़े पान्आंने होर अस मठाइयां बंडनेआं इस दिन अस घार घार जेइयै मठाइयां बंडनेआं ते होर इ'दे कन्नै केह् करनेआं एह् ध्यार साढ़ा मान मलाप बधांदा ऐ जिस दिन किसे कन्नै कि'न्नी बी दुश्मनी होऐ साढ़ी अस उसी प्यार कन्नै बलान्ने आं ते एह् अस ध्यार बड़ा ही बड़ा धूमधाम कन्नै मनान्ने आं डोगरी लोक ते अस साढ़े डोगरे लोक ते अस इसी इस दिन अस अस अपने देवी देवतें गी पूजा करनेआं हां अपनी लश्मी माता दी पूजा करनेआं होर अस इसी अस इ'न्ना इसी धूमधाम कन्नै मनान्ने नां कि अस साढ़ा कि जेह्ड़ा बंदा अग्गें अग्गें अस अपने रिश्तेदारें गी फोन फान करनेआं कि साढ़े घार फिर ओह् आंदे बी ऐ दयाली आह्ले दिन दियाली आह्ले दिन साढ़े घार आंदे ते अस रूट्टी आह्ले दिन खन्ने आं कट्ठे बैठिये ते कन्नै साढ़ा हिरख प्रेम बधदा ते होर कन्नै केह् होंदा कि अस दियाली बनाइयै फिर अस फिर उ'दे बाद साढ़े डोगरे लोक अस उ'दे बाद केह् होंदा कि साढ़ा बीज टिक्का आई जंदा उ'दे कन्नै केह् होंदा कि इस दिन केह् करदे ने कि लोक ओह् करदे ने बिज टिक्का कि भैना भ्राऽ गी टिक्का लांदे ने अज्जकल ते लोक अज्जकल ते कोई भैन भ्राऽ ते मनदे गै नीं ऐ लोक ते दुश्मनियां बड़ियां पांदे ने ते हून केह् साढ़े कोला अस ते पराने लोक आखदे ने कि कि इस भैन भ्राऽ दा कि टिक्का लाओ ते अस इसी भ्राऽ गी टिक्का लांदे ने उ'दे कन्नै उम्र बधदी ऐ ते कन्नै घर ते उसी अस पैहे कोई अपना दिन्नेआं सगन बगैरा दिन्नेआं अस भैनें गी ते ओह् बी खुश होई जंदियां ते साढ़े कोह्लां दूर दराज इ'यां इ'यां भैना गै आंदियां अग्गै ताए चाचे दियां अग्गें पिच्छे दियां साढ़े डोगरे लोक बड़े अच्छे ध्यार खुशियां दा ध्यार मनांदे ने ते होर साढ़े जम्मू च जम्मू कश्मीर च साढ़े साम्बे जिले च इक ध्यार ओह् बी होंदा साढ़े च आम मनान्ने आं केह् लोह्ड़ी लोह्ड़ी अस मनान्ने आं लोह्ड़ी गी ते लोहड़ी दे बाद लोहड़ी मनान्ने आं इस दिन अस केह् करनेआं सारे कट्ठे होइयै एह् निक्के निक्के बच्चे कट्ठे करियै हरण बनान्ने आं हरण बनाइयै ते घार घार जेइयै असें मंगना फिर अस दूए दिन अस लोहड़ी असें अग्नी ते दूए दिन त्रैनी होंदी ते इस दिन अस केह् करनेआं हार पान्ने आं डोडियें दे भैना स्हानू हार पांदियां ते एह्दे कन्नै साढ़े हार पांदियां ने ते अस बड़े सोह्ने त्योहार मनान्ने आं अस लोहड़ी गी ते होर बी होर पुत्तर टिक्का होंदा अदूं मामां साढ़े बास्तै एह् व्रत रखदियां जि'ने तक्कर पुत्तर गी टिक्का नीं लाई लैन इ'न्ने तक्कर ओह् रूट्टी नीं खंदियां जदूं टिक्का लाई लैन ते अदूं ते रूट्टी खंदियां ओह् अस बी होंदा आशीर्वाद लैन्ने आं उं'दा बी उम्र बधदी कन्नै ते पुत्तरा दी बी कन्नै अस बी आखने मां प्यो दे दोनो दे आशिर्वाद लैन्ने आं ते इ'यै साढ़े दियाली होई होर साढ़े एह् केह् बोलदे लोहड़ी होई अस एह् त्योहार अस अपने एह् साम्बे जिले च बड़ा ही धूमधाम कन्नै अस मनान्ने आं ते अस बहुत ही जैदा खुश होन्ने आं उस दिन उस दिन बड़ा ही केह् अहें ई उस दिन अस लोह्ड़ी आह्ले दिन केह् करदे ने कि लोक घर घर जेहियै ना लोह्ड़ी मंगदे ने फिर डोडियां मुंगफली लोकें गी पतासे बी दिंदे ने मिट्ठा मूहं करदे ने पतासे कन्नै ते अस बड़ा ही खुशी होनेआं खुश होन्ने साढ़े घर परौहने बी आंदे ने ते अस सारे कट्ठे होन्ने आं ते साढ़े मतलब कि रिश्तेदार अपने ताए चाचे अपने भैन भ्राऽ सारे कट्ठे होने ते अस इ'यै त्योहार बहुत ही खुशी कन्नै त्योहार होंदा ऐ साढ़े जेह्ड़े साम्बे जिले च न अस बड़े धूमधाम कन्नै मनान्ने आं अस इस दिन अस बहुत ही जैदा सक्बै अग्गें पिच्छें नीं जंदे अस ते अपने घार रौंह्न्ने आं ते इ'दे कन्नै अस